ग्रामीण लोगों ग्रामीण लोगों के जीवन में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जैसे कि गाँव में बच्चे जो होते हैं न उनको बच्चे हो या कोई भी हो एक मनुष्य को खेल अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उससे हमारा जो शरीर है यह रोग मुक्त रहता है हाथ पैर चलते रहते हैं हमारा जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेसन भी अच्छा होता है माँसपेसियाँ बनी रहती हैं सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण लोगों में कभी भी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है एक तरीके से स्वस्थ होते हैं अगर जीवन में हमारे जीवन में अगर खेल नही है

रोगहीन हो जाते हैं ग्रामीण लोगों को खेल के हिसाब से रोगमुक्त भी होना चहिए कम से कम ग्रामीन क्षेत्र में लोगों को कम से कम दो तीन घंटे खेल के लिए देने चाहिए इससे हमारा शरीर रोगमुक्त रहता है एवम हमारा जो मस्तिष्क है वह सही से काम करता है एवम हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं सभी का एक अच्छे रूप और एक अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य करती हैं खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वह होना चाहिए